हलो बिजली विभाग दादा हरि ओम दादा मां हिकु तव्हां खां जानकारी वठण थो चाहियां असां पंहिंजे घर में जेको आहे न बेकअप लाइ लाइट जेॾी महिल वेंदी आहे बेकअप लाइ जनरेटर लॻाइण जी असां वीचारु कयूं पिया तव्हां उनमें ॿुधाए सघो था असां उहो जेको जनरेटर बेकअप जनरेटर लॻायूं उनमें पोइ अलॻि सां को चार्ज वठंदा आहियो छा तव्हां उनजो को रेट आहे तव्हां वटि थोरी महिरबानी करे इन जी जानकारी ॾिजो